आइकाल्हिके जमाना छै खेलकूदके जमाना छै हमरा आरके तऽ ओहिमे बुलै ले रहै रहियै खलियै टाइम पर बुलै रहियै टहलै रहियै खेलै कूदै रहियै आइकाल्हिके हमरा आरके बाल बच्चा जेना चप्पल जूत्ता सऽ पोशाक सऽ नहि जाइ छै खेल धूप करै लऽए नहि जाइ छै खेलै धूपै लए नहि कतौ बिना पोशाके पोसाख लै छै जुत्ता लै छै पतेबा लै छै पैजमा हाफ पेंट लै छै टीशर्ट लै छै तब जाइ छै खेल धूप करै लए दौड़ करै लए टेङ्गा सीधा करै लए हमरा आरके तहिया जमानामे तऽ ओहने बोलै रहियै ओहने खेलै रहियै ओहने धूपै रहियै आब तऽ जमानामे नया नया अयलैए बाल बच्चा जुता मँगलक पतेबा मंगलक पेन्ट मंगलक हाफ पेंट मंगलक टी शर्ट मँगलक तब जाइ छै तब मोल कपड़ा मोइल नै भै जाइ छै खेल धूप कैर कऽ आबै छै